ہمارے علاقہ میں جیو اور بی ایس این ایل کا سم بہت بہت ماترا میں آدمی اس کا استعمال کرتا ہے بہت ماترا میں جیو ایئرٹیل سے ہم سب کو بہت سویدھا ملتا ہے کم پیسہ میں ریچارج بھی ہو جاتا ہے بڑھیا رہتا ہے اور ہم سب کو یہاں سے نیٹ ورک ہمارے ملک میں نیٹ ورک بہت بڑھیا رہتا ہے ایئرٹیل اور بی ایس این ایل کا دو کلو میٹر کے اندر میں ہم سب کو ٹاور کا ٹاور ہے اور ٹاور سے ہم سب کو بڑھیا نیٹ ورک ملتا ہے اور نیٹ ورک ہمارے ہر موبائل میں کبھی نہیں اس کا نیٹ ورک اٹکتا ہے ہر چیز میں ہم سب کو نیٹ ورک میں ایئرٹیل کا سم بہت بڑھیا بی ایس این ایل کا بھی سم ہم سب کے لیے بہت بی ایس این ایل کا میرے گھر کے ہم دو سو تین سو میٹر کے باجو میں رہتا ہے میرا بھی بی ایس این ایل کا ٹاور بھی ایس این ایل کا ٹاور بڑھیا استعمال آدمی بہت اچھا سے اس کا اپیوگ میں کرتا ہے ہم سب بھی اس کا بڑھیا سے اپیوگ کرتے ہے اور ہم ایئرٹیل کا بھی اچھا سے اچھا استعمال کرتے ہے اس لیے ہم سب کو نیٹ ورک کا کوئی دقت نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر ہے نیٹ ورک بہت بڑھیا چلتا ہے